ہلو جی اوبیر کمپنی جی جی میں آپ کا کسٹمر بات کر رہا ہوں وہ تھا میں ڈرائیور کے سیٹ پہ بیٹھے ہوا تھا میں وہاں پہ یہاں ہاں جی میں فلک نما سے وہاں سے چنّن گٹی تک آیا جی جی آپ کی سروس کے بارے میں مجھے بتانا تھا کہ ڈرائیورس کے بارے میں آپ کے کمپنی کے ڈرائیورس کے بارے میں آپ کے آٹو ڈرائی آٹوں کے بارے میں بتانا تھا مجھے جی جی یہ کووڈ کے ٹائم پہ آپ کے ڈرائیور ماسک نہیں پہن رہیں اور صفائی کا تو کوئی خیال ہی نہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ لوگ سیٹ تو بہت گندی رہ رہی ہے بہت سارے مشکلات آ رہے ہیں سیٹ گندی رہ رہی ہیں اس کووڈ کے پیریئڈ میں اور کیا بولتے سو اور ٹیکسی بھی بہت بہت میلی رہ رہی ہے دھونے بھی نہیں رہی ہے آٹو بھی بہت خراب رہ رہا ہے پورا میلا میلا رہ رہا ہے جی ٹرانسپورٹ ایجنسی کو شکایت کر رہا ہوں میں بھی اسی لیے آپ کو جی جی ان کا نام دیکھ لیجیے آپ کے ڈرائیور کا نام ایوب علی ہے ہاں جی ان کا آٹو کا نمبر دیکھیے ٹو ون فور فائیو سکس فائیو جی ہاں یہی آٹو والے تھے بہت تکلیف دیے میرے کو بہت ہی مایوسی کا منظر سامنے دیکھنا پڑا مجھے بہت تکلیف ہوئی میرے کو صحیح وہ نہیں ملا میرے کو سٹیسفائی نہیں ہوا میں آپ کی سروس سے جی اب سوچنا پڑتا ہے اوبیر بک کرنے کے لیے مجھے بار بار جی اسی لیے میں فون کر رہا ہوں جی ایکشن لیجیے کچھ بھی کریے مگر میرے کو سٹیسفائی نہیں ہوا آئندہ سے میں اوبیر میں نہیں بیٹھوں گا مایوس ہو گیا میں ہاں